असांजे उल्हासनगर में जाम ॿाहिरियां माण्हू ईंदा आहिनि जाम सुठी सुठी जॻहियुनि तां शॉपिंग करण लाइ उहे शॉपिंग करे पंहिंजो बिज़नेस कंदा आहिनि बिज़नेस कंदा आहिनि ऐं सुठो कमाईंदा आहिनि ऐं जाम ऐं हुननि खे सुठी सुविधा हिते मिलंदी आहे ऐं सुठो माल ऐं कमाईअ जी शइ मिलंदी आहे त उहो इते हरघड़ीअ ईंदा आहिनि ऐं हितां माल वठी करे असांजे शहर मां सुठी वठी करे ॿाहिरि पंहिंजो बिज़नेस कंदा आहिनि हरी ओम